हाँ मैंने अपने राजस्थानी संस्कृति के अलावा अन्य संस्कृतियों का या पारम्परिक भोजन भी पकाया है जैसे मैंने बिहार की संस्कृति का जैसे लिट्टी चोखा अपने घर पे पकाया है और मेरे घर वालों को खाना ये खिलाया है इसके अलावा मैंने पंजाबी पंजाब के छोले भटूरे बनाए हैं दिल्ली के छोले कुलचे बनाए हैं और दक्षिण भारतीय वो भोजन भी पकाया है जिसके अन्दर मैंने इडली सांभर डोसा ये सब भी घर वालों को खाना बनाके पकाया है तो मैं ऐसा नहीं करती कि केवल अपनी राजस्थानी संस्कृति के ही व्यंजन पकाती हूँ बल्कि मैं अपने राजस्थान के अलावा अन्य संस्कृतियों के राज्यों के सभी प्रकार के जो वहाँ के प्रमुख जो भोज्य पर्दार्थ हैं जो व्यंजन हैं वह भी उनको पकाके खिलाती हूँ